तव्हांखे पंहिंजी कपड़नि जी दुकानु आहे धंधो आहे त तव्हां असांखे ॿुधायो के माण्हू खे कपिड़नि जो धंधो चालू करिणो आहे त उहो छा छा थो करे सघे उनखे छा छा ॻाल्हियूं पतो हुजणो खपे भई धंधो करण खां पहिरियां कोई बि धंधो कजे पहिरियां माण्हू ॿ टे महीना कंहिं वटि सिखे भई धंधो करिण आहे मूंखे कपिड़े जो करिणो आहे भई कपिड़े जो धंधो करिणो आहे भई मूं वटि सिखे ॿ टे महीना रहे भई कीअं कबो आहे वरी उन लाइ दुकानु वठे उन लाइ दुकानु किराए पैसा कोन्हनि त किराए ते वठे किराए ते वठी वरी माल किथे मिलंदो आहे वरी मां ॿुधायांसि भई घटि माल किथे मिलंदो आहे वरी हुता तू वठी ईंदे ॿ पैसा कमाईंदे के न कमाईंदे भई पैसा कमाइणा अथई त जॾहिं दुकानु खोलण में महिनतु कंदे भई हुते कमाईंदे भई ॿ टे महीना तू मूं वटि सिखी वञ भई कीअं कबो धंधो मां किथा आणिंदो माव जयपुर मां आणे ॾींदोमाव की सूरत मां आणे ॾींदोमाव की तोखां मां इला अहमदाबाद मां आणे ॾींदोमाव किथा किथा माल मां सभु सैटिंग कर कराई ॾींदीमाव हो सभु दलाल हूंदा आहिनि हुते भई तू पंहिंजा ॾिस त सही की घणा ॾींहं कीअं धंधो कंदे भई सुठो हुजे भई दुकानु संभाणे त सुभाणे हले घाटो न लॻे ॿ पैसा कमाईंदे त पाण तू हलंदे घर ख़र्चु लाहींदे ॿार पालिंदे सभु पालिंदे उन लाइ तोखे पहिरियां सिखिणो पवंदो ॿ टे महीना ॿ टे महीना सिखी आहियां उअ सिखियल आहीं त ठीकु आहे भई तोखे मां धंधो करण जो तोखे वठी थो हलाइं वापारीनि सां मिलाया थो कीअं माल मिलंदो आहे कीअं ईंदो आहे कहिड़ी ट्रांस्पोट में ईंदो आहे कटनी कहिड़ी ट्रांस्पोट लॻंदी आहे जी एस टी घणी लॻंदी आहे सभु कीअं लॻंदो आहे सभु ॿुधाईंदोमाव हल मूंसां गॾु